हम लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं टी बी पर मोबाइल पर न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ जो होता है पूरे से हम लोग मोबाइल पर देखते हैं टी बी पर देखते हैं अपने बच्चे को भी समझाते हैं कि मोबाइल पर न्यूज़ देखिए न्यूज़ देखना अच्छा है कहाँ कौन क्या हुआ नहीं हुआ वह टी बी पर देखा जाता है हम लोग टी बी से देखते हैं मोबाइल से देखते हैं पेपर नहीं पसंद नहीं पढ़ते हैं हम लोग टी भी मोबाइल पर हम लोग न्यूज देखते हैं न्यूज पर सारा पता लग जाता है कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ यह सब मोबाइल पर टी बी पर देखते हैं हम लोग न्यूज हम लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं पेपर का यूज़ नहीं करते हैं टी बी मोबाइल से सारा देखते हैं कहाँ क्या नहीं हुआ देश में क्या होता है नहीं होता है न्यूज में देखते हैं अपने बच्चे को समझाते हैं कि न्यूज देखिए न्यूज देखना है न्यूज देखने से अच्छा रहता है हम लोग टी बी मोबाइल पर चलाकर न्यूज देखते हैं पेपर नहीं पढ़ते हैं न्यूज किसी टाइम में भी न्यूज हम लोग एक टाइम देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ यह सब चीज के लिए टी बी चाहे मोबाइल देखना पसंद करते हैं वही देखते हैं वही समझाते हैं बच्चों को कि आप लोग भी टी बी मोबाइल पर न्यूज देखिए न्यूज पर सब चीज दिया हुआ रहता है